राजस्थान जो खानदानी धंधो ख़ासि करे मिटीअ मां बर्तन तरह तरह जा बरतन ठाहे विकिणणु कपिड़े जो कमु आहे उन ते नक़ाशी करे उहो विकिणणु उन खे घरेलू उद्योग आहिनि घरेलू उद्योग जीअं कंगण ठाहिण या उनते तरह तरह जी नक़ाशी करे विकिणणु राजस्थान जूं साड़ियूं काफ़ी मशहूरु आहिनि हिते जूं ड्रेसूं ॾाढी मशहूरु आहिनि ऐं घर घर में राजस्थान में घरेलू उद्योग ब ठहंदो आहे घणेई घरेलू उद्योग में बरतन ऐं ॿिया ब नंढा वॾा अहिड़ा कम थींदा आहिनि जीअं हिते बीड़ी उद्योग कुझु ॾाढो मशहूरु आहे राजस्थान में कई शहरनि में कृषी ब थींदी आहे छो त राजस्थान में मानसून घटि वधि ईंदो आहे त ईंदड़ु सभु ईंदड़ु टाइम ते ईंदड़ु समय में दिल्लीअ मां जे जमुना नहर उत्तराखंड मां यमुना नदीअ जो राजस्थान पासे निकाल थी वेंदो त राजस्थान में कृषी उद्योग खे काफ़ी बड़ावो मिलंदो असांजा किसान भाई जेके मानसून न अचण करे काफ़ी परेशान आहिनि त हुननि खे हिकड़ी सुखी सुठी राहत मिली वेंदी बीकानेर पासे राजस्थान नहर आई त आहे पर अञा अॻियां न वधी आहे ऐं कृषी जे करे नदी अची वई जेके नदी अची वई त कृषी कमनि खे वाधारो मिलंदो ऐं तरह तरह जी पैदावर थींदी